जलवायुके कारण जे छै हमर क्षेत्रमे जे छै खेती जे छै बहुत प्रभावित भेल छै अहाँके जे छै बहुत प्रकारके खेती पहिले होयत रहै पूर्णिया जिलामे लेकिन अखैन जे छै जलवायुमे परिवर्तन जे आयल छै ताहि लए कए जे छै अखैन फसल जे छै सही रूपसँ उपजि नहि रहल छै अहाँके कृषि जे छै उत्पादन छै उ जे छै प्रभावित भेल छै अहाँके कृषि उत्पादनमे जे छै बहुत ही बड़का जे छै गिरावटी अहाँ सबके देख सकै छियै यहाँ प्रदूषण भै गेलै इसब जे छै बहुत ही बड़का जे छै एक कारण छै खेती क्षेत्रमे जे छै अवरोध जे छै आबि रहल छै मुख्य कारण जे छै अहाँ सबके जलवायुके कारण जे छै क्षेत्रमे जे छै कृषि क्षेत्रमे आओर अन्य भी क्षेत्र छै जहाँपर लेकिन कृषि क्षेत्र जे छै सबसे जादा प्रभावित क्षेत्र छै जलवायुके कारण